हैलो हां जी किसने किया था फोन अच्छा अच्छा में फोन रिपेअर करै दा हा जरो इक मेरा रियलमी एट फोन ऐ न्हाड़ा ओह् बैटरी पोआनी ही इस्सी पंज ज्हार एमएच दी ते कन्नै में इक चार्जर लैना हा चौंह्ट वाट दा पैंह्ट वाट दा चार्जर लैना हा पेदा होग थुआढ़े कोल हां ते ओह् चार्जर असें चाहिदा हा पैंह्ट वाट दा ते तुस इक कम्म करेओ तुस किन्ने बजे बैह्ल्लै न

हां में औना शामीं अ'ऊं कालेज आए दा थोह्ड़ा में शामीं लै में शामीं लै आना थुआढ़े कोल ते में ओह्दी इक चार्जर लैना कन्नै बैटरी बैटरी फुल्ली दी जरो चार्ज निं करदी ऐ हां होई सकदा जां जैक्क खराब ऐ जां चार्जर खराब ऐ थ थुआड़े कोल में चैक्क करागा निं आं हां ओह् चक्कर पता केह् ऐ जरो कालेज जाना होंदा तुसें पता ऐ इत्थें बैटरी बुटरियां बड़ा चक्कर बनदा फोन फोन चलाना होंदा हां कोई निं कोई निं तुस अपने भ्राऽ न जानना इ'यां बी जानना तुसें फ्री बी फ्री बी देई ओड़ने तुस हां पंज ज्हार एमएच दी बैटरी चाहिदी इक पैंह्ट वाट दा चार्जर खाल्ली हां खाल्ली चैक्क करी लैएओ चलदी नेईं चलदी बस इन्ना हारा गै कम्म ऐ जैदा फुल्ली निं ऐ फुल्ली निं ऐ पेदी फोनै बिच ठीक ऐ चल इक हांआं हांआं केह् पता हून चार्जरे दा चक्कर होऐ जां बैटरिये कोई समझ निं आवै दी ऐ केह्दा चक्कर ऐ तां इक कम्म करने आं हां इक फोन होर ऐ मेरे कश दुआ फोन ते ओह्बी में चैक्क कराना थुआढ़े कोल ठीक ऐ कोई निं कोई निं में औन्ना फ्ही थुआढ़े कोल ठीक